हाणे कुझु समय पहिरीं मां चुल्हि वरिती चुल्हि खे टे सिगड़ियूं आहिनि टिनि सिगड़ियुनि जे करे मुंहिंजो वक़्तु ॾाढो बचंदो आहे मां हिकु पासे हिक चुल्हि ते कुकड़ में भाॼी रखंदी आहियां तईअ में चांवर ऐं टिएं पासे फुल्को पचाए वठंदी आहियां हिकु महिल ई ॼणु पंद्रहीं वीह मिंटे में मुंहिंजी रोटी तमामु सुठे नमूने ठही वञे थी ऐं इहा कंपनी रेक्सोना हुई एॾी सुठी कंपनी आहे एॾी सुठी आहे जो नई स्टील एॾी सुठी निकती आहे मुंहिंजी रोटी ठवण खां पोएं जेॾीमहिल हीअं हिकु कपिड़ो बि धुमाए छॾियुसि था एॾी सुठी चिमके थी हुन तां दाग़ु ईअं निकरी थो वञे केतिरो बि तेल वारो दाग़ु हुजे या हेडु वारो दाग़ु हुजे त दाग़ु त ॼणु नज़र ई न ईंदो आहे थोरो साफ़ु करण सां तमामु सुठो थो थिए मां हीअ सिगड़ी वठण सां ॾाढी ख़ुशि आहियां